क्या मेरी बात मनोज देशमुख से हो रही है मैं मैंने देखा है कि आप एक फ़ुटबॉल प्लेयर हो तो मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की है आपके बारे में आपका थोड़ा फ़ोकस नहीं बन पा रहा है खेलने पर अभी आप एक डिस्टिक लेवल पर सेलेक्ट होने वाले एक प्लेयर हो और आप बिल्कुल फ़ोकस नहीं कर रहे हो आपके काम पर हाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए आपके हेल्थ का क्योंकि देखो अगर आप इसमें अच्छा करते हो तो आपके लाइफ़ का ये टर्निंग प्वॉइंट है जिसमें जिससे आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल सकती है आपको क्या परेशानी महसूस हो रही है जब आप खेलने आ रहे हो तो

हाँ आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब हम कोई खेल खेलते हैं तो उसमें हमारा पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए इसके लिए आप इसके लिए आप सुबह उठ कर ध्यान लगा सकते हो कुछ अच्छी अच्छी एक्सरसाइज़ है जिसको आप कर सकते हो योगासन कर सकते हो जिससे आपका ध्यान एक जगह केंद्रित रहेगा और सुबह के लिए सबसे सही है आपके लिए कि आप सुबह उठते ही आप ग्राउन्ड के तरफ चले जाए क्योंकि वहाँ पर जब आप जाओंगे और आपके मानसिक तनाव को दूर करने के लिए अगर आप कुछ एक्सरसाइज़ करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी और प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब कुछ अच्छा हो सकता है आपकी ज़िंदगी में तो मैं आपका नाम तो सेलेक्ट कर रही मतलब कर रहा हूँ कि आप ये आप अच्छा करोगे करके मेरा आप पर थोड़ा फ़ोकस रहेगा तो आप अपने तरफ से थोड़ा अच्छा प्रयास करिए इसको करने के लिए

हाँ मैं आपके लिए टाइम निकाल लूँगा ठीक है आप सुबह तो आपके जो दैनिक दिन दिनचर्या है उस पर ही काम करिए क्योंकि आपको फ़ोकस की बहुत जरूरत है और आप शाम के टाइम में आ जाइए शाम के टाइम में मैं थोड़ा मेरे पास समय बचता है जैसे पाँच से सात बजे तक के मैं आपको टाइम दे सकता हूँ ठीक है तो हाँ कल से आप आ जाइए